हाँ मैंने एक बार एक चित्र बनाया था जो की जंगली जीव के जीवन के ऊपर था जो की वह एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा था की जानवरों की ज़िन्दगी में कितनी समस्याएँ आती हैं और कितनी मुश्किलें आती हैं और जीवन में कितनी कष्ट होते हैं यह सभी मैंने उस चित्र के सहायता से दर्शाने की कोशिश की थी वह चित्र बहुत ही सुंदर था बहुत ही कलात्मक और सुंदर था मैंने जीवन के जीने की कला को दिखाया था और ऐसी ही प्रस्तुति दी थी जो कि लोगों को जानवरों को के प्रति एक अलग तरह से व्यवहार करने की और उनकी प्रति दया की भावना रखने के एके प्रति संदेश दिया था वह पेंटिंग बहुत ही सुंदर होने के कारण बहुत लोगों के द्वारा सराही गई थी और बहुत लोगों ने उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहीं थी और मुझे उसके लिए ईस्कूल द्वारा सम्मानित भी किया गया था जिसके लिए में बहोत ही गर्वित महसूस करती हूँ और मुझे गार्व है की और ऐसी ही पेंटिंग मैं बनाऊँगी